भैया प्लंबर श्याम बोल रहें हैं भैया मुझे आपका नंबर पड़ोसियों से मिला था मेरे यहीं शारदा कॉलोनी से बोल रही हूँ मैं जी जी मकान नंबर एक सौ नब्बे है तो भैया हमें आपकी ज़रूरत थी यार हमारे पूरे घर पर ना पानी पानी हो रखा है एक दम सब जगह से लीक हो रहा है क्योंकि सीलिंग से भी पानी आ रहा है समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है मतलब कहाँ से आ रहा है हमें भी थोड़ा पाइपों का सिस्टम पता नहीं है हाँ वही लग रहा है कि सीलिंग से जो पाइप गई है उसकी दीवारों से तो मुझे लग रहा है कि भाई वहाँ पर कुछ हो गया है जैसे मतलब कुछ नल वल ख़राब फूट हो गया फूट गया होगा पाइप तो उसके कारण पानी पूरा गिर रहा होगा फिर वो बाथरूमों के नल भी देखना था कि उनके भी पानी टपक रहा है उन से भी तो थोड़ा एक बार देख लेते आप तो समझ में आ जाता कि कैसे क्या करना है काम तो भैया जैसे हमारे घर का हम ने रिनोवेशन करवाया था तो वही ठोका पिटी हुई थी तो हमें लग रहा है उसी में कुछ ना कुछ इधर उधर हो गया होगा एक आद पाइप वाइप इससे भाई तो उसमें कुछ हुआ होगा तो इस लिए फूट वूट गया होगा तो अब पानी लीकेज कर रहा है

हाँ हाँ हाँ

हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ कोई नहीं हम आप ही को सारा पैसा दे देंगे सामान वमान जो भी है आप अपने हिसाब से ले आइएगा पहले देख लीजिए किस किस समान की आपको ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से आप हमें पूरी लिस्ट विस्ट बता दीजिएगा और आप ही समान ले आइएगा पैसे में दे दूँगी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हाँ हाँ आप आ जाइए अभी आप कितनी देर से आएंगे ठीक है ठीक है आप आ जाइए उसके बाद देख लीजिए फिर समान वमान ला कर आप सुधार दीजिए